हम पशु पालन करते हैं घर के लिए तो वह क्या है हमारे घर में पशु रखने के लिए गाय भैंस के लिए रखते हैं तो उसको कैसे रखते हैं घर में कि उसको दिन में तो घ बाहर रख देते हैं छाएँ रहता है पे पौधों को पौधों के छाए में रखते हैं कि वह स्वस्थ रहेगा ठंडा ठंडा हवा चलेगा उसको सही रहेगा जभी वह दि रात को तो घर में रखते हैं घर में उसको बांध देते हैं सही तरह से रहता है तो भूसा डाल देते हैं जब भी इतनी सुबह में दा भूसा डालते हैं तो खा लेती हैं गाय भैंस दोनों खा लेती हैं तो उसको जब घर से बाहर रखते हैं जब तो यह नाद में दो गोरु खाते हैं दोनों गोरु को एक ही अलग अलग करके खिलाते हैं दोनों गोरु सही से रखते है उनको क्या है कि जब उनको तबियत ख़राब हो जाता है तो उसको क्या करते हैं घर के दवा से नहीं ठीक होता है की उसको दवा कैसे करते हैं और कम कम्बल ओढ़ा देते हैं ज्वाइन लाते हैं घर के और सोती बोरा तगाड़ी में रख कर सुलगा लेते हैं तो उसको ज्वाइन डाल डाल कर उसको धुँआ देते हैं क्या है कि ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर को बुलाते हैं डॉक्टर से दवाई सुई लेते हैं जब वह ठीक हो जाता है तो उसको क्या करते हैं कि उसको पहले पानी नहीं देते हैं पानी वह क्या पानी पीने से ज़्यादा बीमार हो जाएगी बाद में उसको पानी पिलाएँगे दो दिन बाद थोड़ा थोड़ा पानी पिलाती हैं जब यह ठीक हो जाता है सही तरह से तो उसको पानी देते हैं अच्छे से खाना देते हैं अच्छे से कोयर भी नहीं खाता है तो उसको क्या करते हैं की क्या है की उसको खाने वाला सोडा भी डाल देती हूँ खा लेता है जब खा लेती है तो ठीक हो जाता है भूख लगने लगती है उसको खाकर जब भूख लगता है तो कहने लगती है कोयल भैंस की भैंस के पालन करती हूँ जब वह दूध देती है तो उसको ले जाती हूँ बेचने के लिए भैंस और बकरी के भी पालन करती हूँ तो उसको साफ़ सफ़ाई करके रखती हूँ घर के स झाडू लगाती हूँ पोंछा लगाती हूँ उसक धो वो कर नहवा उहवा कर झाड़ू कर उस उसको वहाँ बानती हूँ जब बाँध देती हूँ तो सही से स्वस्थ रहती है बहार डालती हूँ चारा तो सही रहती है स्वस्थ रहती है जब इस चारा डालने के बाद में खा पी लेती हैं तो सही स्वस्थ रहती है